आंनो सेनदेल नांगौमोनलै आंनो

नय नाम्बार उम नय नाम्बार सेनदेल नांगौ ओ औ बाटा कम्पानि फैसायालाय दुइस' फ्रियाव मोना हायो

आमफाय जुथा जुथा जुथा गोलाव जुथा गोलाव हाब्रुआव गानग्रा आमफाय बिसिबां देरस' ए दे हागोन दे गाबोन